ہاں بہت سارے اولڈیج ہوم ہیں خیراتی ادارے بھی ہیں بہت سارے جیسے کہ ہوں گے اولڈیج ہوم اور مدرسے رہتے اُس میں جو سو خیراتی ادارے بھی چلتے رہتے ہیں اُس میں بہت سارے ہیں الگ الگ مذہب کے الگ الگ خیراتی ادارے ہیں وغیرہ وغیرہ